जवान गैस सर्विस सर मां हिकड़ो पैंजे घर में नओ किचन थी ठाहिरायां पई ऐं उते मूंखे हिकु सिलेंडर जी ज़रूरत आहे मुंहिंजो पहिरियों जेको कंज़्यूमर नम्बर आहे उहो हिकु सत चारि पंज पंज आहे ऐं मां चारि सौ नव बटे चारि सर्वोदय नगर में रहंदी आहियां त इन एड्रेस ते मूंखे हिकिड़े तुरंत नए सिलेंडर जी ज़रूरत आहे इन जे लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो जीअं मूंखे जल्दी सां जल्दी सिलेंडर जी बुकिंग ॿीहर मिली सघे